डोगरी भाश बड़ी शैल ऐ ते एह् बाकी भाशां कोलूं साह्नू बड़ी शैल लगदी ऐ ठीक ऐ बंदा आसानी कन्नै समझी लैंदा साढ़े जम्मू च साढ़ी हिस्ट्री दी भाशा अजकल लोग इसी घट्ट बोलदे अजकल लोग डोगरी बोलने च शर्मांदे बट डोगरी बड़ी अच्छी भाशा ऐ जेह्ड़ी साह्नू बोलने च बड़ा मज़ा औंदा डोगरी जम्मू आह्लें दी शान ऐ डोगरी जोगरे लोग ते डोगरी शान ऐ जम्मू आह्लें दी साह्नू डोगरी बोलना पसंद ऐ पर किश लोग अजकल डोगरी घट्ट बोलदे न उनेंगी डोगरी शैल नेईं लगदी ते ओह् हिन्दी बोलदे उ'नें शर्म औंदी डोगरी बोलने च पर डोगरी साह्नू बाकी भाशां कोलूं बड़ी शैल लगदी और साढ़ी अस बड़े गर्व कन्नै आखने कि अस जम्मू दे लोग आं और अस डोगरी बोलने होन्ने